इस क्वेच्शनां च जेह्की बी गल्ल बात पुच्छी दी ऐ एह् आक्खा दे चाइल्डहुड मेमोरी दे बारे च सनाओ ते थुआढ़े आस्तै केह्ड़ी स्पेशल रेहदी बा भी तुस गल्ल जिसी बी बंदे गी पुच्छो तां ओह् अपने बारे इ'यै सनांदा की मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा ऐ ते इस कारण मेरा बी चाइल्डहुड बहुत अच्छा रेह् दा जिस कारण बचपन दे जेही लाइफ थोह्ड़े लब्भी सकदी ऐ बंदे ई ओह् गल्ल ते थुआढ़ी बिल्कुल स्हेई ऐ तुसें ई जेह्का क्वेश्चन ऐ पुच्छे दा बहुत अच्छा क्वेश्चन हा एहदे कारण अस बहुत जादा खेलां खेला करदे हे इ'यां मतलब की बड़ा अच्छा बांटे बगैरा होइया अपने देसी गेमां बड़ियां अच्छे तरीके दियां होर अपने पत्ते पुत्ते खेल्लने होर एह् इ'यां ऐसी गल्ल निं ऐ बा असें बांटे खेलने चोड़तंगा होइया पूरा सोली होई एग्जैम्पलां देई ओड़ियां तुसें ई बांटे दियां होर केह् दस्सनां थुआढ़े अग्गें बैट बॉल ते इक बहुत अच्छी गेम ही जेह्की बचपन शा अज्ज तकर अस खेल्लदे आए कबड्डी बगैर होर बहुत खेलां न लेकिन बचपन दी जेह्की मेरी स्पेशल मेमोरी जेह्ड़ी मेरे आस्तै तां जादा एह् कि जेल्लै शामीं दा टैम होना तां अपना क्रिकेट खेल्लने ई जाना बहुत रिलेक्स जो जून जुलाई दे म्हीने दी छुट्टियां जां कि क्या धुप्प पौंदी ही उप्पर कोई पता निं बाकी नानी घर जाना ओह् बी गल्ल ऐही इक दसमीं दे चैप्टरा बिच यार नानी घर जाकर मट्ठा खाते थे बहुत बहुत अच्छी बात बड़ी अच्छी चीज ही जेह्की बहुत अच्छी मेमोरियां हियां अपनियां बचपन दियां ओह् निं कोई भु'ल्ली सकदा ते सारे बचपन चेता करदे न